میں کوئی خاص کتاب کو لے کر ختم کرنے نہیں بیٹھتا ہوں عام طور پر کتاب لے کر پہلے میں اس کی فہرست کو پڑھ لیتا ہوں اس میں عنوان کوئی پسند آیا تو پھر عنوان کو جا کے پڑھتا ہوں پھر اس کو میرے کو دلچسپی پیدا ہوئی تو پوری کتاب کو ہی پڑھتا ہوں کوئی مخصوص ایک کتاب ایسا نہیں ہے بالخصوص میرے کو کہانیوں کے کت قصے جو سبق آموز ہوتے مورل اخلاقی تعلیم دیتے جو انسان کو انسان کو بناتے انسان سے محبت کرنا سکھاتے انسان سے نفرت وغیرہ نہیں سکھاتے ایسے کہانیاں ایسے باتیں میرے کو پسند ہے ایسی شاعری پسند ہے میں عشق و عاشقی کے اشعار نہیں پڑھتا ایسی کتابوں کو نہیں میں نہیں پڑھتا میری دلچسپی نہیں ہے میرے کو یہ نیچرل ہے اور دوسرے یہ کہ میں اخلاقی وہ کتابوں میں پڑھا تو سرخیوں کے سے میری نظر جو ہے سو اگلانسنگ کے طور پر جو نظر ڈال کر میرے اخلاقی جو اور انسان کو سوچنے پے مجبور کرتے جو ما معاشرے کو بہتر معاشرہ بناتے کہ ایسے اشعار پڑھتا ہوں میں ایسے اشعار نہیں پڑھتا اسکو لے جا کے جو سو اس کی عشق و عاشقی کا جنون مجنون بنا دیتا اینٹی شوشل بنا دیتا ویسا نہیں بنتا اس سے سماج کے خلاف جیسی اس کو ابھارنے والے غلط عادتیں ڈالنے والے ایسے اشعار ایسی کتابوں سے میں دور رہتا ہوں شکر